جی میں اور دوسری ریاستوں کے مقابل دہلی کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہاں کے ہیلتھ کیئر بہت اچھے ہیں اور کافی سویدھا ہے یہاں پر اور کافی دوائیاں وغیرہ سب چیزیں بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں اور بہت اچھی سویدھا ہے یہاں پر اور ریاستوں کے مقابل